सोशल वेलफेयर प्रोग्राम होंदे जियां एस्स सी एस्स टी आस्ते जांऽ वूमैन इन डिस्ट्रैस्स बिच आस्तै होई गेआ ते ऐजुकेशन विच अऽ एस्स सी एस्स टी जेह्ड़े होंदे उ'नें गी स्कालरशिप्पां थ्होंदियां पूरी फीस उंदी वापस होई जंदी ते यां भी अऽ जेह्ड़े जाब विच अऽ हुंदी उंदे कटआफ वगैरहा घट्ट जंदे एस्स सी एस्स टी आले जां होर बी ई डब्ल्यू एस्स जेह्ड़ी होदीं केटागरियां ते होर हैल्थ केयर बिच जियां उगे आयुश्मान योजना आई ते जेह्ड़े अऽ लोक होंदे अऽ जिंदी इनकम घट्ट होंदी पता नी दौ लक्ख पता नी किन्नी इन्नी इनकम होंदी साल्लै बिच ते उ'नेंई पं'ञ साल दी अऽ हैल्थ केयर ओह् मदद थ्होंदी गौरमेंट कोला ते पावर्टी रिज रिडक्शन विच आई गेआ अऽ उ'ऐ मतलब रोजगार दियां अपर्चुनटियां जां अऽ जियां अऽ आंगनबाड़ी होंदी औरतां लाई दियां होंदी ते ओह्दे अऽ ओह्दे बिच गौरमेंट उ'नें गी अऽ जेह्ड़ी प्रगनेंट औरदा औरतां होंदी उं'दे आस्तै बी थोह्ड़ा समान राशन बगैरा थ्होड़ा जां बिटामिन बगैरा आइरन बगैरा एह् बगैरा पजांदी ते वूमैन इमपावरमेंट होई गेआ जां इ'यै मतलब जेह्ड़ा रोजगार मेला लगदा ओह्दे बिच वूमेन दी स्किल बगैरा इम्परूव करदे ते नेई नेई स्किलां सिखांदे यां इ'यां पल्म पल्मबर आह्ली स्कीमां होई गेइयां स्टिचंग आह्ली होई गेइयां जां डेटा ऐंट्री आह्ली होई गेइयां ते ओह्दे थ्रू बी अऽ रोजगार बधदा ते जेह्ड़े सैक्शन होंदे सोसायटी दे उंदी हैल्प होई जंदी ते डेव्लेपमेंट प्रोग्राम च उ'ऐ होई गेया आवास योजना होई गेई गौरमेंट अऽ अऽ घर बनाई दिदीं जां अजे ओह् आह्ली स्कीम ही अऽ बाथरुम आह्ली बी ही जेह्डी ओ बी आई गेई ऐह्दे अंदर ते गौरमेंट स्कीमां साड़े ऐरिया बिच उ'ऐ होई गी बी पी एल्ल होई जेह्ड़े घट्ट पैसे बिच राशन थ्होई जंदा उ'नें गी चीनी अऽ ते ओल्ड ऐज आह्ली बी अऽ स्कीम ऐ सट्ठ साल दी उमर होंदी ते ज्हार रपे उ'नें गी पैनशन थ्होंदी हर म्हीने ते अऽ होर स्कीमां जेह्की आई आयुश्मान आई बस